जी हाँ हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में बहुत ही भ्रष्टाचार बढ़ गया है हमारे केन्द्रों में इस प्रकार भ्रष्टाचार हो गया कि पहले वह पैसे और घूस ले कर पहले उन मरीजों का काम कर देतें हैं जो अपने आर्थिक स्थिति से बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं पर उनका नहीं करते जो वर्षों उनसे अपनी बीमारियों को लेकर भटकते रहते हैं जिन्हें असल जिंदगी में इलाज़ की ज़रूरत है और वे उन्हें बहुत ही गलत व्यवहार की तरह इलाज़ करते हैं और उन पर बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं जिससे गरीब वर्ग के लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं अपने इलाज़ करवाने से अनेक डॉक्टरों के साथ और वह ऐसी समस्याएँ झेलते हैं पर ऐसा उच्च वर्ग के लोगों के साथ नहीं होता है उन की इलाज़ बहुत ही अच्छे तरह से की जाती है और बेहतरीन रूप से की जाती है और कुछ लोग अपना कार्य करवाने के लिए बहुत ही जल्दी पैसा दे कर करवा देते हैं स्वास्थ्य केंद्र सेवा में और ऐसे हर चिकित्सालय में भी होने लगा है और हमारे यहाँ ऐसी चिकित्सालय को बंद कर देना चाहिए और मैंने आज तक इन जानकारियों के कारण अपने आप को शिकार नहीं होने दिया है